तिला संक्रान्तिके बहुत महत्व देल गेल छै तिला संक्रान्तिमे हमरासभके बहुत तरहके चीज बनायल जाइ छै जाहिमे कि लाइ भेल तिल तिलके लाइ चूड़ाके लाइ मुरहीके लाइ आओर तिलके लाइ विशेष तरहसँ नहि देल जाइ छै जब तक तिला अथि ति तिल चाउरसभ चढ़ै छै जखन चढ़ि जायत तहन ओहि दिन चढ़ाओल जाइ छै तिला संक्रान्तके दिन बनि तऽ ओहिसँ पहिने जाइ छै लेकिन तिला संक्रान्तिके दिन चढ़ाओल जाइ छै जखन चढ़ि जायत तऽ अहाँके जतेक भी दादी काकी नानीसभ जे भी होइए पैघ अहाँसँ ओ अहाँकेँ आयत दैले आओर देलाके बाद अहाँकेँ तीन बेर देत आओर पूछत कि अहाँ तिल चाउर बहबिही ने तऽ ओकर अहाँकेँ कहल जाइ छै कि हँ हम बहबहु तखन फेर तीन बेर पूछत तीन बेर अहाँकेँ देल जायत आओर बहुत महानता देल गेल छै ओहिके दिन ओहि दिन नहेनाइ सेहो मानल जाइ छै हमरसभके दादी कहै छै जे अजुका दिन एगो कहावत सेहो कहै छै जे पाप कहतौ नहि नहा नहि नहा पुण्य कहतौ नहा तऽ धियापुतासभके कनि मोन लागै छै नहायमे लेकिन जाड़ा की कहू बहुत ज्यादा रहै छै लेकिन तैयो आब पाबनि छै तऽ की करतै नहायल जाइ छै लेकिन अच्छा लागै छै ओहि दिन मनाबैमे ओहि दिन पतंग सेहो उड़ायल जाइ छै धियापुतासभ पतंग उड़ाबै छै तखन खेतमे बूढ़ पुरानसभ जतेक रहल तऽ कनि मनि धूपो उगै छै बारह एक बजेके आस पास उगल तखन बूढ़ पुरानसभ जतेक रहल से खेत गेल किछु किछु साग गोटक सागसभ जेसभ होइ छै से अनलक धियापुतासभ पतंग ओहि दिन उड़ेलक ओहि दिन खाएल खानामे अहाँकेँ किछु बनैत नहि छै इएहसभ चूड़ा दही चूड़ा दही चिन्नी लाइ तऽ सेसभ अहाँके सुबहके नाश्तामे मिलत खाय लेल तकर बाद खानामे की होइ छै तऽ खानामे खिचड़ी बनै छै ओहि दिन विशेष तरहसँ मिथिलामे खिचड़ी बनाओल जाइ छै खिचड़ी देत खिचड़ी बहुत अच्छा तरीकासँ बनै छै नीक लागै छै खिचड़ी रहत पापड़ तरुआ